हमारे जयपुर जिले में स्थानीय परिवहन जो है जैसे बस ट्रेन ऑटो रिक्शा टंपू ये सारे हमारे यहाँ परिवहन चलते हैं परिवहन का सहायता हमारे लिए सहायता पूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी दूरी पे जगह है अगर आप को परिवहन के लिए भी कहीं जाना है तो बहुत दूर दूर जगह है तो उसके लिए हमारे बहुत सहायता पूर्ण है यहाँ के परिवहन करने के लिए तो अगर बस की बहुत अच्छी सहायता है अगर हम शहर में ही कहीं इधर से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो उस के लिए हम रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं